السلام علیکم کیا آپ سے ایک شکایت کر سکتا ہوں میرے کمرے کا اے سی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا کافی دیر سے آن ہے مگر ٹھنڈک نہیں ہو رہی جی کمرہ نمبر دو سو چار شکریہ اور ایک اور بات باتھ روم میں نل بھی لیک کر رہا ہے اگر جلدی کام ہو جائے تو بہتر ہے ویسے دوسرا کمرہ بھی چلے گا اگر زیادہ وقت لگے بہت شکریہ آپ کا رویہ بہت اچھا ہے کتنا روپیہ لگے گا اور کم نہیں ہو پائے گا دھنیہ واد